हैलो भैन जी में सूट सेआना हा इक्क ते तुस ते लाईनिंग आह्ला ते किन्ने पैसे होङन इं'या खाल्ली प्लाजो एह् मड़ो पिच्छली घट्ट ही ले दी ते अस ते थुआढ़े कोल गै आने भला ते थोह्ड़ा घाटा बाद्धा होंदा ते अस तां गै थुआढ़े कश आने नेईं तां मड़ो अच्छा मिगी सनाओ तुस सिंपल सूट दी किन्नी लैन्ने ओ मड़ो तुसें शैह्रें आह्ले कोला बी बड़ी धुम्म धमाई दी ऐ ते मड़ो तुस साढ़ी रिश्तेदारी बिच औने होने तां अस ते कोई निं में तुसेंगी देने ई औगी शामीं लै सूट ठीक ऐ ओके